मेरा फ़र्स्ट पॉज़िटिव प्रॉडक्ट एक टैबलेट रहा है जो कि मेरे लिए था मुझे काफ़ी फ़ीवर था जो कि एक सौ दो डिग्री तक जा पहुँचा तो मैंने एक टैबलेट का नाम सुना है जिस का नाम है पैरासीटामोल जो कि बोडी से रिलेटेड हर चीज़ के लिए है जैसे कि सिर दर्द फ़ीवर बदन दर्द या फिर गले में हिचकिचाहट हो उस में भी वह बहुत काम की चीज़ है तो मैंने उसे लिया और खाने के बाद खा कर उसे लेट गई और फिर उस के बाद आधे घंटे में मुझे रिलीफ़ महसूस हुआ तो मेरा फ़र्स्ट प्रोडक्ट यही एक टैबलेट रहा जिस का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा